दो लाख तीन हज़ार पचास चार लाख पाँच हज़ार पाँच सौ पचास चार लाख छः हज़ार पाँच सौ बावन सात लाख पाँच हज़ार छः सौ बारह छः लाख सात हज़ार आठ सौ बारह